सिलाई कढ़ाई ताईं असेंगी सबतूं पैह्लें चाहिदा ऐ मशीन चाहिदी क्योंकि कपड़े सीह्ने ताईं मेन चीज़ उ'ऐ होंदी ऐ बिना मशीन दे अस कपड़े नेई सी सकने दूजी चीज़ ऐ कैंची चाहिदी ऐ की के कपड़े अगर कट्टने न ते कैंची ते जरूरी चाहिदी ओह् चाहिदी असें ई होर असेंगी सूई चाहिदी धागा चाहिदा असें ई एह् धागे नै ते कपड़े सीयै जंदे न होर कपड़े सूई धागा होई गेआ कैंची होई होर असें भी टीकन बी चाहिदा जेह्दे कन्नै ओह् ते कपड़े मतलब सीनै ताईं यूज़ होंदा पौंचे बगैरा लाने कोई डिजाईन पाने ओह्दे ताईं टीकन बी यूज़ होंदा होर टीकन होई जंदा फिर ऐंची टेप बी होंदा ऐ ऐंची टेप कन्नै अस नाप लेई लैगे मतलब कि कुसै ताईं सीने न कपड़े ते उस टाईम ऐंची टेप दी जरूरत होंदी ऐ उस कन्नै अस ओह् सी सकदे फिर असें चाहिदा न जियां कि होर बड़ा किशआई जंदा टिच बटन होई गे हुक्कां होई गेइयां जि'यां बाकी कि फीत्तियां बगैरा ओह्बी होई गेइयां कि ओह् ते साढ़ी मरज़ी ऐ कि अस एह् लाइयै कपड़े गी होर अच्छा बनाने ताईं अस इस्तेमाल करने आं पर मेन चीज़ ऐ जि'यां कि कैंची एह् ओह् चीज आई गेइयां कि जि'यां जेह्दे बगैर अस कपड़े निं सीह् सकदे कैंची मशीन सूई धागा होर फिर ऐंची टेप इं'दे बगैर अस नेईं सीह् सकने एह् ते मेन चीज़ न होर बाकी ते ओह् फिर अस बड़ा किश यूज़ करी सकने फिर होर चीज़ां असेंगी अजकल ते बड़ी चीज़ां चल पेइयां कि सिलाई कढ़ाई दे रिलेटड कि अस नेईं सीन्ने पर अस ओह् मतलब कि बड़ा किश मतलब की जियां सीनै ताईं जरूरी ऐ पर एह् ऐ कि अस बी एह् एह् चीज लैने दे बी पैसे चाहिदे सबतूं पैह्लें असेंगी पैसे दी थोह्ड़ी थोह्ड़ी मैह्नत करियै एह् चीज़ां लैनियां फिर अस बल्लें बल्लें ओह् चीज़ां बी लेई सकने जि'यां कि ओह् स्वैटर बगैरा बुना दे न उसदे उप्पर असेंगी ओह् स्वैटर बुनने आह्लियां सूइयां होंदियां ओह्बी चाही दियां उन्न बगैरा ओह् ताहीं बगैरा बनाई मतलब कोटियां बगैरा बनाई सिलाई ओह् कपड़े सीदे अलग चीज ऐ ओह् मशीनां बगैरा च होंदा ऐ ओह् जिस स्हाब दे मतलब कि अस ओह् कपड़े पाइयै जिस स्हाब दे ओह् चीज होंदी कि जि'यां असें सिंपल कपड़ा लैआ उस दे असें डिजाईन बनाने बड़े बड़े अलग अलग चीज़ां लेई सकने आं फिर एह् ऐ कि असेंगी ओह् करने लोड़चे जेह्ड़े में पैह्लें दस्सियां अच्छा